चुनाव के दौरान हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिसमें से सबसे बड़ी मुश्किल होती है दो सामने वालों को अपनी प्रति विश्वास दिलाना ऐसे कई नेता लोग होते हैं जो इलेक्शन मतलब चुनाव में खड़े तो हो जाते हैं लेकिन अपने वादे से मुकर जाते हैं वह अपने अपने वादे तो बहुत करते हैं चुनाव से पहले लेकिन जब वह जीत जाते हैं तब अपने वादे से मुकर जाते हैं वे अपने कोई वादे नहीं निभाते हैं क्योंकि बड़ी चुनौती होती है ये अब सामने वाले को सबसे सामने वाले को अपना विश्वास दिलाना होता है ऐसा आपकी सारी कमियों को पूरा करेंगे हम हम जैसे आसपास में सड़क बनवाएँगे हम गार्डेंस बनवाएँगे ऐसे कईं चुनौतियाँ होती हैं जैसे ऐसे कईं वादे होते हैं जिन्हें हमें जिन्हें हमें निभाना होता है